सुपौलमे बहुत चीजके सुविधा छै छोटका रिक्शा छै टेम्पू छै तऽ सुपौल जेना जाइके मोन होइए बाहर तऽ रिक्शा पकड़ि रिक्शासँ चलि जाइ छी किछु दूरा ओतऽसँ कहलहुँ कम भाड़ा लागै छै ओतऽसँ मन भेल तकर बाद टेम्पूसँ चलि गेलहुँ बाहर जाइके मोन यऽ सुपौलसँ तऽ तकर बाद ओतऽ जे गेल सुपौलमे तऽ ट्रेन पकड़िके मन यऽ तऽ ट्रेनसँ चलि गेलहुँ सुविधा तऽ बहुत चीजके सुपौलमे छै तकर बाद ओतऽ की कहै छिऐ ओतऽ जे गेलहुँ तऽ खेल कूद बढ़िआँ लागल बढ़िआँ चीज छै सुपौलमे गाड़ी घोड़ा बहुत सुन्दर बहुत सजावट रहै छै बहुत नीक लागै छै दखैमे तकर बाद ओ जे कएलक तऽ गाड़ी बहुत सुन्दर लागल मन भेल ओहे गाड़ीमे बैसी की एहि गाड़ीमे बैसी कोनो गाड़ीमे बैस कऽ गेलहुँ तऽ गाड़ी पर जे बैस कऽ गेलहुँ तऽ बहुत बढ़िआँ लागल सब्जी साग किनलहुँ तकर बाद अएलहुँ घर जब आबि गेलहुँ फेर मन भेल सुपौल जाइ फेरो घुमएके मन यऽ तऽ फेर गेलहुँ घुमए लऽ सुपौल सुपौल जे घुमनाइ भए गेल तकर बाद की